अगर बात सेलिब्रिटी की की जाए तो वहाँ जो है प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा रहती है मतलब प्राइवेसी इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि सेलिब्रिटी हैं वो फेमस क्रिएटर है उन्हीं से मिलने सब कोई आता है तो अगर प्राइवेसी रहेगी तो वो लोग फेमस कैसे होंगे इसलिए जो सेलिब्रिटी आते हैं तो उन्हें उनके लिए मतलब प्राइवेसी कम रहती है और अच्छे से अच्छा व्यवस्था भीड़ के लिए जो है सिक्योरिटी व्यवस्था की जाती है ना कि प्राइवेसी की क्योंकि प्राइवेसी रहेगी तो वो वो अपना प्रदर्शन अपने कला का प्रदर्शन कैसे कर सकते है जो सेलिब्रिटी किसी जिस चीज में जिस फील्ड में जिस फील्ड पे वह फेमस है वो अपना दिखाते हैं लोगों के सामने प्रदर्शन करते हैं तभी तो वो इतना फेमस हैं इसलिए प्राइवेसी कम रहती है ना कि ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है प्राइवेसी नहीं रहती है